नमस्कार नमस्कार नमस्कार

क्या हाल समाचार है

अभी जो पर्व आ रहा है होली है उसमें क्या क्या सब कीजिएगा अच्छा खूब सबसे पहले तो होलिका दहन मनाइएगा उसके बाद न होलिका दहन कैसे मनाते हैं होलिका दहन कैसे मनाते हैं अच्छा

अच्छा अच्छा छठ कैसे मनाते हैं

हाँ उसमें तो पहले खरना होता है पहले पहले नहा खा होता खरना होता है हाँ सही बात है हाँ उसके बाद सझकी अरघ उसके बाद पारन होता है त फिर प्रसाद सब जगह चढ़ावन पहुँचाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है न प्रसाद छठ में यही सब न होता है अच्छा अभी तो रंग अबीर का ही पर्व है रंग अबीर का पर्व है मीट मछली खाते है की नहीं मीट मछली खाते है की नहीं अच्छा लेकिन होली में तो बनता तो है मीट मछली सही बात हाँ होली मन से मनाया जाता है

और क्या सब करते हैं पर्व में

अच्छा नवरात्रि कब मनाते हैं नवरात्रि नवरात्रि आश्विन में आती है न आश्विन में मनाया जाता है हाँ वही हँ सबसे सुभ पर्व है नवरात्रि है उसमें त अथी नौ दिन का होता है पर्व हाँ खूब मन से मनाया जाता है न यहाँ अच्छा अरे वाह